جی ہلو کیا ہوا جی جی آئس کریم والے ہی سے بات ہو رہی تھی آپ کی ہاں ہاں ہر آئس کریم ہمارے پاس اویلیبل ہے جی ہمارے پاس جو ہے بٹر اسکوائچ ہے سدھا کا ہوگا ہمارے پاس اور امول دودھ کا سب سے بڑھیا ہوتا ہے امول سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہے امول کی ہمارے پاس ہے اس میں ہر ایک الگ الگ ساری کی ساری چیزیں مل جائے چاکلیٹی مل جائے گی اور کیا بولتے ہیں اس میں ہاں ڈیری ملک چاکلیٹ ہاں وہ بھی ہے ہر ایک چیز ہے اس میں مطلب ہمارے پاس جو ہے ٹھنڈے کے سامان میں ہر چیز مل جائے گا ٹھنڈا مل جائے گا آپ کو ڈیری ملک مل جائے گا ٹھنڈ وہ کیا بولتے ہیں اسپرائٹ مل جائے گا لمکا مل جائے گا ڈیری ملک مل جائے گا آپ کو جی ہمارے پاس کم سے کم نہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس سب سے بیسٹ کوالٹی ہم نے بتایا آپ کو امول کا ہے باقی جو ہے لوکل میں بھی آپ کو مل جائے گا کم پرائس میں ڈھونڈیں گے اس میں مل جائے گا اس ٹائپ کا جو ہے جو بچوں کو دیجیے جیسے شادیوں میں جو ہم چلواتے ہیں تو اس میں جو ہے ہاں امول کا جو ہے ابھی جو ہمارے پاس ایک چل رہا ہے ایک آفر چل رہا ہے تین سو بیس روپے میں دو ڈبے چل رہے ایک ڈبا آفر میں چل رہا ہے پہلے تین سو بیس میں ایک ہی آتا تھا لیکن اب اس کو جو ہے ایک ایک کے ساتھ ایک فری کر دیا ہے ابھی شادی ہے نا اس وجہ سے نہیں نہیں پانچ سو پانچ سو کا آدھی آدھی کلو کا جی جی ہاں آدھا آدھا یہ ہمارے غازی آباد میں ہے جی ہاں زیادہ کوانٹٹی میں چاہیے ہوگی تو جیسے ہم نے کہا کہ لوکل جیسے شادی وغیرہ میں ہم چلواتے ہیں تو اس میں تو اس میں جو ہے ہم ہلکے میں چلاتے ہیں جس میں جو ہے بچے خوش رہیں بس اور اس میں تھوڑا سا سستے میں دے دیتے ہیں اور لو کوالٹی والا دے دیتے ہیں بس کام چل جائے باقی اور کچھ نہیں ہاں مل جائے گا اس میں سب کچھ مل جائے گا آپ کو اور کچھ اچھے بھی رکھ دیں گے وی وی آئی پی گیسٹ آئیں گے اس کے لیے امول کا رکھ دیں گے جب آپ آڈر کریں گے تو کریں گے اس میں تھوڑا کم ڈسکاؤنٹ ملے گا اس لیے کمپنی کا ہوتا ہے برانڈ ہوتا ہے اس میں کچھ مارزن تھوڑا ہی سا کر لیں گے لیکن زیادہ نہیں ہو پائے گا اس میں باقی لوکل میں ہم زیادہ کر لیں گے زیادہ کوانٹیٹی میں

جی ہاں ہم لوکیشن آپ کو واٹس ایپ پہ کر دیں گے آپ آ جائیے ٹھیک ہے دھنیواد